ہیٹر سے کمرہ گرم ہو جاتا ہے اور ہمارا باہر جانے کا بالکل من نہیں کرتا ہے ریڈینٹ ہیٹر بہت کم الیکٹریسٹی لیتا ہے جب تک آپ اس کو چلائیں گے تب تک وہ آپ کو ہیٹ دے گا ہیٹر دو گھنٹے میں کمرہ گرم کر دیتا ہے جو وہ مجھے بہت پسند ہے اور مجھے سردی بھی بہت لگتی ہے میں اس سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر کا استعمال کرتی ہوں میں یہ ہیٹر خود لائی تھی میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ تھا اور یہ جب میں لائی تو انہیں بھی بہت اچھا لگا اور میں نے یہ بہت سستے میں خریدا مجھے بارگیننگ بھی نہیں کرنی پڑی میرا اسے چلانے کے بعد گھر سے نکلنے کا بالکل بھی من نہیں کرتا یہ بہت اچھا ہے